جی ہاں میں نے ثقافتی صدمہ محسوس کیا ہے ایک مرتبہ میں ٹرین سے سفر کر رہا تھا لیکن میری ٹکٹ بھی کنفرم نہیں تھی اور وائلیٹ بھی گم ہو گیا تھا میں دلی جا رہا تھا دلی جا رہا تھا اور مغل سرائے میں پہنچا ایک ٹی ٹی نے مجھے کن پکڑا اور وہ بولا کہ سلیپر کوچ کا آپ کا ٹکٹ ہے اور وہ بھی کنفرم نہیں اور آپ اے سی بوگی میں کیوں آ گئے اس کی وجہ سے اس نے مجھے فین مارا اس نے ڈیڑھ ہزار فین مارا اور بول کہ دینا ہوگا لیکن بدنصیبی یہ تھی کہ میرے پاس وائلیٹ بھی گم ہو گیا تھا وائلیٹ اسٹیشن پہ چڑھنے ہی ٹائم گم ہو گیا تھا جس کے وجہ سے میں پریشان ہو گیا تو میں نے اپنا ایک ایڈمٹ کارڈ ان کو شو کیا اور میں بولا کہ میں ایک جے ای کے ایگزام کے لیے دلی جا رہا ہوں ایگزام دینے جا رہا ہوں اور میرا ایگزام دس تاریخ کو ہے اور مجھے تین دن کے اندر پہنچنا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ آپ اسٹوڈینٹ ہو تو میں نے کہا جی ہاں میں ایک اسٹوڈینٹ ہوں اور میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے لیے اگزام دینے جا رہا ہوں تو اس نے میری بات کو تسلیم کر لیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ایک چیز اور تحفہ عطا کرتا ہوں میں نے کہا کیا اس نے کہا بوگی نمبر سی میں سیونٹی فور نمبر سیٹ جو ہے وہ آپ کا اے سی بوگی جو ہے وہ آپ کو کنفرم ہو کر دیتا ہوں اس میں آپ آرام سے سو کے جائیے اور اگزام دیجیے میں بہت خوش ہوتا ہوں ایسے اسٹوڈینٹ وہ جو محنت کر کے جاتے ہیں اگزام دینے کے لیے اور پچھڑے سماج سے آتے ہیں اور یہ لوگ ایگزام دینے جا رہے ہیں اور ان کا ایک ایگزام ضروری تھا جس کے وجہ سے اس نے مجھے معاف کیا اور اس نے کہا کہ آپ لوگ کی بہت سخت ضرورت ہے